आंनि जिउ आं फरायनायखौनो बयनिख्रुइबो बांसिन गोनांसिन आयदा होन्नानै साननानै लायो आरो बे आङो फरायनानै जिउआव मोन सासे मानसि गिदिर जाहैनो सानो आं दा दिग्रि फार्स्ट सेमाव फरायगासिनो ओमफ्राय आङो दिग्रि खौ फोजोबनानै बेनिफ्राय आं एम ए लागोन एम ए फरायनानै आङो मास्थार नेट स्लेट बेफोर एक्जाम खौ होनानै आं कलेज नि प्रफेसार जागोन आरो बेजों लोगोसे आं आंनि गामिनि आरो लेखा रोङैफोरखौ आं गासैखौबो आं आंनि माबा आंनि रोंगथिजों आं फोसाबलांगोन खोथा बाथ्रा रायलायनाय आखल आखु बेफोर गासैखौबो लेखा गोरों आरो लेखा रोङैनि रायलायनाय गासिबो आलादा आलादा जायो नालाय बेनिखायनो आं रायलायनायनिबो मोनसे जाय जाय मानसिया रायलायनाय सबाब खोथा बाथ्रा बेफोरखौ रोङा आं बेफोरखौ आंनि हानाय खिनिखौ आङो फोसाबगोन आरो बेनिफ्राय आं बिमा फिफाखौ मान होनाय बिमा बिफानि बोसोन लानाय बेफोरखौ आं गासैखौबो आंनि गोसोया खालामनो लुबैयो आरो ओमफ्रायो आं फरायनानै मानसि जानानै बिमा बिफाखौ माने लाइफ टाइम माने थैजासिमाव आं लांनानै गोजोन खुसियै जिउखौ बारहो हरहोनो सानो ओमफ्रायो बेनिफ्राय आं आंनि आंनि गोसोनि थांखि आरो मिजिङा बेल' फरायनानै आं मोनसे मानसि जानाय आरो सासे मानसि जानाय इउनाव जाहाथे आं गुबुननि आथिं सिङाव थानाङा लासेनो आंनि आं आं आंनि आथिङावनो आं गसं थानानै अरायबो जिउखौ दैदेन लांनो हायो आरो इउनखौ